स्कूल दे बाद साढ़ी प्राईवेट ट्यूशन लाई जंदी ही जेह्ड़ा असें ई स्कूल बिच समझ निं अवे ओह् असेंई अग्गै ट्यूशन बिच पढ़ा और जेह्ड़ा स्कूल बिच समझ निं आए ट्यूशन च समझ आना चाहिदा इस्सै गल्लै साढ़े घरै असेंगी साढ़ी ट्यूशन लांदी अच्छे अच्छे टीचर तुप्पदे साढ़े आस्तै और अस पढ़ी सकचै असेंई जादा शा जादा नालेज होऐ अग्गै जाइयै बी अस बी अपने जेह्ड़े होर बच्चे होङन ट्यूशन पढ़ाई सकचै कुसैगी इस्सै गल्लै स्कूल दे बाद जेह्ड़े तां ऐ बी ट्यूशन पढ़ाई जंदी और जेह्ड़े टीचर स्कूलें च पढ़ांदे ओह् जेह्ड़ा पूरी तरह् कन्नै अच्छी तरह् कन्नै समझ निं अवै तां ओह् असेंई ट्यूशन आह्ले जेह्ड़े टीचर न ओह् असेंई पढ़ान इ्सै गल्लां ट्यूशन लाई जंदी और अस टयूशन पढ़नें आं